کارڈینیٹر دستگیر حسین نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا آپ پیشے کے اعتبار سے ٹیچر ہیں تو یہ سروے آپ کے پیشے کے لیے کچھ فائدے مند ہوں گا میں جواب میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بچوں کو جو ہے نہ پڑھاتا ہوں تو اس طرح سے اس سروے سے جو مجھے نئی معلومات ہو رہی ہیں کہ کیا معلومات ہو رہی ہیں کہ گوگل سے ذریعے جو نا آپ سیکھ سکتے ہیں تو یہ سروے میرے لیے جو ہے نا فائدہ مند ہے